हाँ मैं अपनी रसोई में मौजूद विभिन्न बर्तनों का वर्णन कर सकता हूँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक तपेली है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं उसी तपेली में हम कई बार कुछ सब्ज़ियाँ एवम पुलाव वगैरह भी बना लेते हैं लोटे के माध्यम से हम पानी को लेते हैं एवम गिलास में लेते हैं एवम उसे पीते हैं इसके अलावा अगर किसी स्थान पर हमें पानी रखना है तो हम लोटे के माध्यम से रख लेते हैं इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी परात भी है जिसमें हम आटा गूँथने का काम करते हैं इसके अलावा एक चम्मच है या अन्यत्र बहुत सारी चम्मचें हैं जिसको हम दाल को खाने या किसी पर तरल पदार्थ को पीने एवम खाने में उपयोग करते हैं इसके अलावा हमारे पास एक कलछी है जिससे हम कुछ पानी वाली चीज़ों को चलाने में उपयोग करते हैं इसके अलावा हमारे पास तवा है जिसमें हम रोटियाँ सेंकते हैं एवम अन्य बहुत सारे बर्तन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं धन्यवाद